पहले और आज के मोबाइलों में अंतर की बात करें तो पहले से वर्तमान में दोनों मोला मोबाइलों में बहुत अंतर आ चुका है पहले मोबाइल कीपैड हुआ करते थे अब मोबाइल इस्मार्टफोन एंड्राॅइड के रूप में परिवर्तित हो गए हैं इनमें बीडियो कॉल व्हाट्सअब एवं मनोरंजन के लिए अन्य सोठल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक मैसेंजर टेलीग्राम इनका उपयोग कर सकते हैं गेम वगैरह भी खेल सकते हैं पर कीपैड में यह सुविधा नहीं थी और सुविधाओं के साथ साथ अब खर्च भी बढ़ गए हैं पहले की तुलना में नेटवर्क भी अधिक अच्छा चलता है और मैं मेरी बात करूँ तो जिओ मैं सिम जिओ सिम का उपयोग करती हूँ और पर मन्थ दो सौ चालीस का रिचार्ज करवाती हूँ